में बत्ती दा कम्म करना ते पर कोई बी कम्म खोलने कोला पैह्लें पैसा बड़ा जरूरी ऐ ते में पंज साल कोई कम्म सिक्खने ई लाया फ्ही कम्म सिक्खेआ हून में सोचेआ कि अगर तां कोई मतलब के बिजनेस मतलव अपना कम्म खोलना ते एह्दे वास्तै पैसे दी बड़ी जरूरत ऐ होंदी ऐ ते पर पैसा अगर पैसा निं होऐ ते कोई कम्म वी निं खुल्लदा पर में बैंक च अप्लाई कीता ओह्दे विच में अधार कार्ड लाया अपना पैन कार्ड लाया पूरे डाक्यूमैंट लाये ते ओह्दे बिच केह् कीता कि असैं पैसे पैसा जिन्ने तकर अस पैसा निं होग ते कोई कम्म वी निं होंदा ते बगैर पैसे ते अजकल्ल कोई बी कम्म खोल्लना होऐ ते पर नेईं चलदा ते अगर असैं कोई दुकानां अग्गें जिन्ने तकर कोई बैनर बुनर निं लागे ते लोकें कि'यां पता चलना कि इत्थै कुछ कम्म खोल्ले दा ऐ जिन्ने तकर अस कुसे लोके सनागे नेईं कि कम्म असैं कोई खोल्ले दा ऐ कुसै पता गै निं चलग ते कि'यां कम्म दा पता चलना पर कम्म खोल्लने कोला पैह्ले बंदे कोल पैसा जरूरी होना चाहिदा ठीक ऐ कोई वी कम्म बिजनेस स्टार्ट करने कोला पैसे कि पैसा बड़ा जरूरी ऐ लोकें गी पता चलै कि हां भई कुसै नै बिजनेस खोल्ले दा चाहे कोई कम्म खोल्ले दा ऐ भई केह्ड़ा खोल्ले दा केह्ड़ा नेईं एह्दे वास्तै बैनर बुनर जरूरी ऐ ते इयै में आक्खा ना कि पैसा बड़ा जरूरी ऐ